खामानिनि अनगा आङो गोबां बुस्तु खालामनो गोसो जायो जेरै गान खननाय मोसानाय एबा बल खेला गेलेनाय आरो बल खेला नङाबाबो बासकेट बल गेलेनाय आं स्पिर्टस आव इन्टरेस्ट गोनां मानसि स' आङो स्पिर्टस आव बांसिन बांसिन इन्टरेस्ट होयो बे गान खननाय मोसानायाथ' ग थाबाय थाबाय थाखा थाखाबायानो दा बेनि अनगा आङो बेरायनायखौबो मोजां मोनो ओमफ्राय बो आलादा आलादा जायगायाव थांनानै माने फुद जन'बा जानायखौबो एक्सफिरेन्स खालामनायखौ मोजां मोनो आङो जेन'बा फुद ट्राबेल खालामनाय होनना जे बुङो बे थाबाय मोनसे ओमफ्राय जायगा जायगा बुङोब्लाथ' गोबां जायगायावबो बेरायखांखाबाय आङो बुंनो थाङोब्ला आङो मेघालयाव बेरायबाय ओमफ्राय हाफ्लंआव बेरायबाय आङो दिल्लियावबो बेरायखांबाय ओमफ्राय आसामावथ' गोबां जायगायावनो थांखांबाय आङो आरो बायह्रायाव थांदों होनब्लाथ' भुटानावबो थांखांबाय आङो ओमफ्राय वेस्ट बेंगल आवबो थांखांबाय आङो मानि हारिय़ाना आवबो थांखांबाय आङो बेरायनाय था बेरायनो थाखाय ओमफ्राय लोगोनि लोगोनि लो खा खामानिनि लोगो माने जयैनो लांफानानै आङो बेरायनायबो खालामफानाय बायदि जादों आरो ओमफ्राय बेफोर बुस्तु माने गोबां एक्सफिरेन्सबो होबाय आंनो आं आंनो जेन'बा माबायदि मानसि दं दुनिआवहाय माबायदि कालसार दं माबायदि बुस्तुफोर दं बेफोरखौ नुबोनो मोनबाय आं बे बेरायनायनि रि' हभिसखौ लानायनि थाखायनो ओमफ्राय हभिसा जायैबाय जेनबा खेला दुलाखौबो लानानै आं मिथिनो मोनदों खि दुनियाव बिदि बिदि खेलाबो दं ओमफ्राय बिदि बिदि गेलेग्राबो दं बिदि बिदि मानसिबो दङ होननानै बे खेलानि थ्रु थ्रुयैनो आङो लोगोबो मोनबोबाय आरो दा बे हभिसा बुहुत माने हभिसखौ भास्टद्राय दोनोब्ला गिदिर दोनोब्ला एसे मोजां एक्सफिरेन्सबो मोनगोन आरो मोनसेल' हभि दोनोबा बे मोजाङानो जागोन मोनसेल' हभिसबा बाट मेरल्ला हभिस दोनोब्ला साबसिन जायो होननानै आं सानो आरो जेरै आं जेबादि एक्सफिरेन्स मोनबोदों जेबायदि हभिसनि थ्रुयैनो जेबायदि कनफिदेन्स लेबेलबो मोन मोनबोदों बेयो बुहुत हेफाजाब होगासिनो आरो आङो आंखौहाय दानि समाव